हय हवामान आनी किटक ह्यो दोन गजाली जर आमी पळयत त्यांचो आमचे शेती वेवसाय जो आसा त्याचेर बऱ्याच प्रमाणान तेचो परिणाम जो आसा तो जाता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सिजन जे आसता तें प्रत्येक सिजन किंवा प्रत्येक सिजनान खंयचीं खंयचीं फळां येतलीं फुलां येतलीं हें एक ठरलेलें आसता कारण आमी जर पळयत जाल्यार गरमी जाल्या शिवाय किंवा थंडेक सुरवात जाल्या शिवाय आमे काजी ज्यो आसा त्यो चंवरना पावसा दिसांनी आमी केन्नाच त्या आंब्याक किंवां काजीक चंवर येयल्लो पळयना सो एग्रीकल्चर जर आमी सगलें लक्षांत घेत तेद्या सिजन जें आसा किंवा हवामान जें आसा तें प्रत्येक झाडाक मागीर तें फळ दिवपी आसूं फुलां दिवपी आसूं किंवां कितेंय करपी आसूं हेजो ह्या सगळ्याचेर हवामानाचो जो आसा तो सगल्यांत किंवां बरोच प्रमाणांत तेजो परिणाम जो आसा तो जाता दुसरी गजाल आसा ती म्हणजे किटक किटक जे आसता तेंय बी आमी खूब फावटीं आमी बरीं तयार जाल्लीं फुलां आसत बरीं तयार जाल्लीं फळां आसत बरीं जाल्लीं फळां आसत तीं वाट लायतात सो किटक किंवा किटक नाशक जें आसा किंवां हें फवारून किटक नाशक फवारून आमी कशें तें किटक जे आसा ते तेंचो परिणाम जो कितें आसा तो कसो कमी करतले ह्याचेरूय बी खुबशे फावटी आमकां कितलें पीक गावतलें किंवां कितें आमकां हें गावतलें हेजें हें डिपेंड आसता आनी ह्यो सगल्यो गजाली करतना सगल्यो गजाली जुळोन घेतना म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक शेतकऱ्याक ह्यो गजाली करच्यो पडटा कारण हवामान जर आमी पळयलें जाल्या हें कोणाच्याच हातीन ना की बाबा केन्ना पावस पडटलो गरमी केन्ना जातली थंडी केन्ना पडटली हें सगळें मॅनेज करप किंवां कंट्रोल करप हें कोणाच्याच हातीन ना सो म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळ्यां गजाली वांगडा एका शेतकऱ्याक जुळोवन घेवचें पडटा आनी तो जितले बेगीन आनी जितले बरें तरेन तो जुळोवन घेता तितलेंच शेती वेवसायांतल्यान तेचो फायदो किंवां फायदो तेका कितलो जातलो हें ह्या सगळया गजालींचेर हें चड डिपेंड आसता